हाँ नमस्ते भैया हाँ भैया नमस्ते हाँ आपकी आप दूध बेचते हैं अच्छा कहाँ के है अच्छा हाँ गाय का बेचते हैं कि भैंस का हमको हमको चाहिए बीस लीटर भैंस का चाहिए कैसे लीटर है अच्छा तो कब तक आपकी दुकान खुली रहती है अच्छा तो सुबह से आप खोलते हैं फ़िर दस बजे या नौ बजे मतलब कै बजे खुलता है अच्छा ठीक है भैया तो हमको चाहिए तो मैं आऊँगी आपके पास नौ दस बजे ठीक है

किस किस चीज़ की है दुकान अच्छा हाँ चलिए ठीक है पनीर भी हमारे घर शादी है उसमें हाँ बीस अप्रैल को है उसमें पनीर भी लगेगा तो मैं आऊँगी मैं

हाँ पचास किलो अरे पच्चीस किलो चाहिए हमको पनीर हाँ चलिए आएँगे तो बच्चों के लिए ले लेंगे और हाँ हाँ हाँ बारात हाँ बारात बाराती वालों को चाहिए न हाँ चलिए ठीक है दे दीजिएगा हाँ कितने पैसे होंगे हलो हाँ भैया कितने पैसे होंगे आइसक्रीम पचास पीस का पचास पीस चाहिए कैसे देते हैं एक पीस

हाँ भैया इसमें बोल रहें कि कैसे देते हैं एक पी